मध्य प्रदेश को एग्रीकल्चरल स्टेट कहा गया है यहाँ पर फ़सलें उगाई जाती हैं और मुख्य आय का आधार ही यहाँ पे हमारा फ़सल है और यहाँ पे फ़सल में सबसे ज़्यादा चावल गेहूँ मक्का और कपास उगाया जाता है यहाँ पे सबसे ज्यादा फ़सल उगाते हैं गेहूँ की और गन्ना गन्ने की फ़सल होती है और गुड़ बनता है गुड़ यहाँ पे उसे घाना कहते हैं जो हम अपने घरों से जाकर के घाने पे हम देखते हैं कि गुड़ कैसा बनता है और हम चावल उगाते हुए देखते हैं बड़ी आसानी से यहाँ का जो मध्य प्रदेश का जो मौसम है वह गेहूँ चावल गन्ने के लिए बहुत ही उप्युक्त है और यहाँ पच पे हम लोग गेहूँ गेहूँ से अलग अलग क़िस्म के गेहूँ में भी अलग अलग प्रकार के क़िस्में आती हैं जो हम यहाँ उगाते हैं और हम गन्ना उगाकर के कुछ गन्ने का तो गुड़ बनाते हैं और कुछ को हम शक्कर बनाकर के बज़ार में बेचते हैं जो कि बहुत ही आसानी से हो जाता है